पटाटा टमाटा चांवर कणक दाल भीडियूं पालक साई भाॼी शिमला मिर्च अदरक थूम भींडियूं मिर्च शिमला मिर्च भुगल भाॼी भुगल चांवर टूक पटाटा बेसणी भाॼी भुगल भाजी कढ़ी चांवर पकवान रायतो कोकी ॾुध